जय झूलेलाल मां तव्हां जी दुकान तां सामान वठी वियो हुअमि गिराकु थो ॻाल्हायां तव्हां जी दुकान तां मां कुर्सी वठी वियमि टियों ॾींहं पंज कुर्सियूं उन पंजनि मां ॿ ॿ कुर्सियूं ख़राबु आहिनि हिक जो कलर फिटल आहे बिलु कलर आहे कुर्सी मुंहिंजो कलर हाउ अछो आहे ऐं ॿी कुर्सी जा पावा च वेहण सां चिॿा था थी वञनि त पिलिस तव्हां मूंखे चेंज करे ॾियो जां पैसा पासा ॾियो जय झूलेलाल